میں نے جو موبائل لیا ہے وہ كافی خراب معیار كا ہے اس كے اندر اسنیپ ڈریگن پانچ سو اسی كا پروسیسر ہے جو كہ كافی پرانا ہے اور تیز رفتار سے بھی نہیں چلتا ہے اس كے اندر چار جی بی ریم ہے جو كہ استعمال كرنے پر كم محسوس ہوتی ہے اور بڑے ایپلیكیشنس كے لیے كام نہیں كرتی اس كے علاوہ اس میں صرف چونسٹھ جی بی كا ذخیرہ كرنے كی سہولت ہے جو كہ كافی كم اور بہت جلدی بھر جاتی ہے اس كا ڈسپلے ایل ای ڈی بھی نہیں ہے اور اس كا ڈسپلے كا رنگ بھی كچھ خاص نہیں ہے اس كا اسپیكر كافی اچھا ہے كافی اونچی اور صاف آواز میں بجتا ہے مگر اس كے اندر آپ ایچ ڈی سے زیادہ اچھے معیار كی ویڈیو نہیں چلا سكتے اس كا اینڈرائیڈ ورژن بھی پرانا ہے جس كی وجہ سے موبائل میں نئے آئے ہوئے كافی سارے گیمس اور باقی اپیلیكیشنس استعمال نہیں كر سكتے اس كی بیٹری كافی جلدی ختم ہو جاتی ہے اور بہت دھیمی رفتار سے چارج ہوتی ہے اس كا كیمرہ كا معیار بھی خراب ہے اور اچھی طرح تصویر نہیں لے سكتا ہے